جی میں تو بارا پیمنٹ ایپ کا استعمال کرتا ہوں خصوصاً جس میں پے ٹی ایم اور گوگل پے تو برابر ہی میں برابر ہی استعمال کرتا ہوں اور پیسہ اِدھر سے اُدھر بھیجتا رہتا ہوں دقت صرف آئی پی پی بینک جو ڈاک کھانے کا ہے اُس میں بہت ہوتی ہے کبھی اُس میں سرور نہیں آتا ہے کبھی اُس میں کیا نام ہے کُھلتا نہیں ہے لیکن یہ جو پے ٹی ایم ہے اور گوگل پے ہے یہ تو بہت اچھا اپنی کارکردگی میں ہے جب بھی اِس کو کھولیے یا جب بھی اِس کو بند کریے یا جب بھی کسی کو اِس سے پیسہ بھیجیے فوراً آ جاتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے اِس میں کسی چیز کی دقت نہیں ہوئی ہاں دقت صرف آئی پی پی بینک جو سرکاری پوسٹ بینک ہے اُس میں برابر دقت ہوتی رہتی ہے جب جب میں نے پیسہ اُس میں ڈالا کہیں نہ کہیں پھنسا اور بڑی مشکل سے وہ ہم کو اپنے پاس پھر ملا